जों ना हमनायावहाय जेखाय खबाय मुस्रि बालथिं खेरखा लानानै जों ना सारहैयो ओमफ्राय जों ना हमो ओमफ्राय नाखौहाय जा गोबां मोनदोंमोन जों जेखाय खबाय नङाब्ला नाखौ जों हमनो हाया मानोना जेखाइ आवसो दैखौ सारनानै बेनि गेजेरजोंसो जों नाखौै मोनो ओमफ्राय खालमासि दा थांनाय बोसोराव मोनसे बोसोरावहाय जों नाखौ सारनाङाखै एरैनो दैया रानथाबजोबबायमोन होनब्ला जों नाखौहाय खनला बायना मोनदोंमोन ओमफ्राय जों बे बै एबारनि बोसोरावहाय जों जेखाय आरि लानानैसो नाखौ हमहैदोंमोन